नमस्कार भैआ हैलो पहचानलहुँ अहाँ ठीक छै ठीक छै तऽ एनामऽ अभी कतय रहब अहाँ त जानबे करैत छी काम काज इएहसभ हँ बस सिंगापुरेमे छियै अभी सोचलहुँ आबै छी कनी गाँव ताँव घुमयलऽ हँ हँ हँ है से तऽ लागल हँ लागल यऽ हमरा किछु बदलि गेलयए हँ हँ अहाँ तऽ सिंगापुर आयले छियै न अहाँके जे लाय गेल रहय कने हमरो देखाबु पूर्णिया नहि नहि ओतेक नहि करयके जरूरी छै जहन तहने

पूर्णियामे कतय घुमेबय कतय कतय कोनो नया जगह बढ़िआँ बताबु हँ

सुनय छियै तऽ हँसिए न आबैत छै केहन

बात ई रहय जे अच्छा हँसी मजाक अपन जगह पर सहीमे घुमाय न अहाँ

अच्छा फिलहाल तऽ हमरा एक डब्बा आनी रहलीहऽ भरल छै सोचि रहल छी खाय ली आबू आबू आरसभ बताबु भोजन भात होलय हँ भऽ गेलय एतय तऽ जनबे करैत छियै पाँच बजि रहल छै तनिका भोर भेल

हूँ हूँ हरियालीए देखिऔ

अच्छा कनियक नहि रुकय न कनिए देर की नहि अच्छा ईसभ बताबऽ आब हमर ऑफिसके टाइम भए गेलैए करैत छी फेर